हैलो हां जी हां बोट आह्ले बोला करने हां जी हां कोई गल्ल निं आई जाओ आई जाओ बड़ियां किश्तियां आई जाओ अच्छा चार जने छे किश्तियां कोई गल्ल निं बड़ियां न किश्तियां आई जाओ किन्ने बंदे ओ तुस ठीक ऐ कोई गल्ल निं आओ आओ पंज सौ रपेआ नेईं नेईं तुसेंगी होटल शोटल घूमागे रौह्ने बौह्ने दा थुआढ़ा सारा करागे तुस टैंशन नि लैऔ आई जाओ आई जाओ अस ओह् नेह् नि हैन भाई आओ आओ आई जाओ आई जाओ कोई गल्ल निं कु'न कु'न ऐ हां पर कोई गल्ल निं किन्ने बंदे न कु'न कु'न ऐ थुआढ़े कन्नै हां कोई गल्ल निं आई जाओ ठीक ऐ